पुठिएं ॾहें साले मां असांजे देश भारत जी अर्थव्यवस्था ॾाढी अॻिते हली वयी आहे हाणे असांजो देश भारत दुनिया में पंजे नव नम्बर जी अर्थव्यवस्था थी वियो आहे इनखां पहिरीं असां ॾाढो पुठियां हुयासीं सतरि असी नम्बर ते हुया किथे असां त थियो छाहे इंडिया जी जेका इंपोर्टेंस आहे न जेका असांजी ख़ूबियूं आहिनि उहे ॿियनि कंट्रीज़ जी ॿियनि देशनि जी इन्वेस्ट खे समुझ मां अचणु शुरु थी विया आहिनि त छोत असांजी ख़ासियत समुझ में अची वयी आहे उन्हनि खे त हुननि खे बि असांजी कंट्री में अची पैसो लॻाइण में कोई संकोच नथो थिए लखे करोड़ो रुपए जा इन्वेस्टमेंट असांजे देश भारत में ॿाहिरां थी आहे ऐं जंहिंजे करे असां वटि अलॻि अलॻि प्रकार जूं इंडस्ट्रीज़ डेवलप थियूं आहिनि जीअं त आइरन स्टील में असां ॾाढो कमु कयो आहे उनसां गॾु गॾु असां गारमेंट मेनीफेचुरन में बि काफ़ी अॻिते हलिया आहियूंं मशीनरी में बि असां सुठो कमु कयो आहे कम्पूटर ऐं मोबाइल्स जा पार्ट्स बि हिते ठहणु शुरू थिया आहिनि त इसमें अचे थो अॻिते बि असां हिन नमूने ॿाहिरां इन्वेस्टमेंट ईंदी वेंदी असांजी कंट्री जी इकोनॉमी वधंदी वेंदी पर केपिटा इंकम में बि असांजो ॾाढो बढ़ोतरी थी आहे उम्मीद कयूं था असां थर्ड नम्बर ते अची वेंदासीं